انڈیا میں امیر لوگ جیسے امبانی ہیں میں ان کے پریوار کے بارے میں جانتا ہوں اور انہوں نے انڈیا میں جیسے موبائل نیٹورک ایسی چیزیں چلائی جن کی بہت ضرورت ہے اور آسان بھی ہیں اور سستا بھی ہے تو ان کے بارے میں میں جانتا ہوں یہ بہت انڈیا میں بہت امیر ہیں اور بہت فیمس ہیں انہوں نے پینٹرول پمپ ہاں اور بہت ایسی چیزیں جو پبلک کے لیے آسان ہیں وہ سب دیش کے لیے کر رہے ہیں میں ان کے زیادہ ترین کے بارے میں جانتا ہوں